बर'नि हारिमु दामनाय देनाय जानाय लोंनाय गान्नाय जोमनाय बेफोरनि बागै बुङोब्ला आं गावखौनो गाव गोग्गानाय मोनो मानो होनोब्ला बर'नि गान्नाय जोमनाय होनोबा जोङो गावनो गाव गावनो गाव हारि मानि मिथिंगायारि मिथिंगायारि बेसादनिफ्राय गावनो गाव गस्ला आरो गामसा बेफोरखौ दानानै दिहुनो दामनाय देनायफोराबो जोङो दंफांनिफ्राय आरो जिब जुनादनि बिगुरनिफ्राय दिहुन्नानै लायो बेफोरखौ नुनानै आं गोग्गानाय मोनो आरो गुबुन हारिजो आलदा मोनो गान्नाय जोमनायनि बेलायावथ' बुंखानांला बर'फोरा गोबां मोजां मोजां आगर एरनो रोङो

दख'ना आर'नाइ बेफोरनि आगरखो नायोब्ला गुबुन हारिनि जि जोम नायनोसो बालाय लाङो गामसा आरो